अज्ज कल जादा डोगरी ते नेईं बोलदे ऐ इंग्लिश गै बोलदे अज्ज कल बच्चें गी बी इंग्लिश गै सखांदे कि बोलना होऐ बच्चें गी डोगरी कन्नै कोई गल्ल करै ते आखदे दिक्खेओ बच्चें कन्नै कनेही डोगरी कन्नै गल्ल करा दी ऐ हिंदी च बोल हां डोगरी च इंग्लिश च बोल हां डोगरी सखांदे निं ऐ बच्चें गी डोगरी बिच्च किश पुच्छो ते ओह् आखदे कि एह् सानूं पता गै निं ऐ बी इंग्लिश च जां हिंदी च पुच्छो ते फिर सनांदे कि हां हून सानूं पता ऐ डोगरी साढ़ी जेह्ड़ी मात्तर भाशा ओह् डोगरी ऐ नेईं इंग्लिश नेईं हिंदी ते नेईं मराठी डोगरी गै भाशा साढ़ी स्हेई ऐ अज्ज कल बच्चें कन्नै बी इंग्लिश बोलो ते ओह् बोलदे हिंदी च बोलो ओह् बोलदे डोगरी बिच्च अस बोलचै ओह् बोलदे गै नेईं ओह् आखदे एह् केह् बोला दे सानूं समझ गै निं आ दी हिंदी कन्नै उं'दे कन्नै गल्ल करो उनें गी हिंदी च पता चलदा इंग्लिश च बोलो उ'नें गी इंग्लिश च पता चलदा पैह्ले लोग नमस्ते करना सखांदे हे जां एह् इद्धर आओ बैठो राम राम बोलदे हे आंदे जंदे गी राम राम बोलना जां नमस्ते अज्ज कल हैल्लो बोलो बाय ओह् बोलो जां किश बी अस डोगरी च इयां टाटा करदे हे अज्ज कल आखदे बाय बाय करो एह् कोई इंग्लिश च बोलना डोगरी च बोलना चाहिदा बच्चे कन्नै बच्चें गी पता लग्गना चाहिदा कि डोगरी च बोलना जियां अस डोगरी च इक दो गै बच्चें कोला सुनचै कि इक दो सना ओह् आखदे इक दो केह् होंदा सानूं ऐ निं पता सानूं वन टू दा पता ऐ जियां अस बच्चें गी आखने कि तू प्हाड़ा सना ओह् आखदे प्हाड़ा केह् होंदा सानूं टेबल दा पता ऐ बोलचै बच्चो उ'नें टेबल सनाओ ओह् सनाई ओड़दे जे आखो उ'नें दो दा प्हाड़ा सुनां त्रै दा प्हाड़ा सना त्रै दा प्हाड़ा सना ओह् आखदे प्हाड़ा ऐ निं आंदा सानूं टेबल आंदे अस टेबल सनाने आं जां इंग्लिश च पुछचै अस जियां पुछचै के बच्चे तेरा केह् नांऽ ओह् इ'यां आखदे सानूं ऐ निं पता ऐ फिर अस उ'नें गी इंग्लिश च पुछचै हिंदी च पुछचै ओह् फिर सानूं अपना नांऽ सनांदे अस जियां डोगरी बोलचै असें बच्चें गी डोगरी बी सखानी चाहिदी कि डोगरी बोलनी चाहिदी कि बच्चें गी पता लग्गै कि साढ़ी जेह्ड़ी मात्तर भाशा ऐ ओह् डोगरी ऐ अज्ज कल बच्चें कन्नै डोगरी च कोई गल्ल करो ओह् समझ निं आंदी ओह् आखदे केह् बोला दे सानूं समझ निं आ दी ऐ बी जियां अस आखचै बच्चो वन टू सनाओ ओह् आखदे वन टू सानूं ओह् वन टू सनाने आं इक दो सनाओ ओह् आखदे इक दो केह् होंदा जियां अस आखने आं ञारां बारां तेरां ओह् आखदे ढारां बारां तेरां केह् होंदे सानूं पता गै निं फिर ओह् सनाओ कि प्हाड़ा सनाओ प्हाड़ा नेईं आखदे सानूं प्हाड़ा नेईं आंदा ऐ जियां अस बोलने इक दूनी दूनी ओह् आखदे दूनी दूनी केह् होंदा टू वन जा इयां टू वन जा टू होंदा एह् दूनी दूनी निं सानूं आंदा जियां अस पुछचै काके तेरा नांऽ केह् ऐ बच्चे तेरा नांऽ केह् ऐ ओह् फिर अस उ'नें गी इयां इंग्लिश च पुछचै जां हिंदी च पुछचै फिर ओह् अपना इयां पूरा पूरा नांऽ सनांदे इयां अस पुछचै बच्चे तेरा नांऽ केह् ऐ ओह् आखदे केह् बोला दे सानूं समझ निं आ दी जां इ'यां पुछचै तुस कुत्थै रौहने होन्ने ओ ओह् आखदे सानूं इयां डोगरी च सानूं समझ निं आवा दी साढ़े कन्नै हिंदी च गल्ल करो जां इंग्लिश च गल्ल करो ते उ'नें बच्चें गी समझ आंदी अस बच्चे गी आखगे पानी पीना ओह् आखदे इंग्लिश च बोलचै ते उ'नें गी समझ लग्गनी जे हिंदी च बोलचै ते उ'नें गी समझ लग्गनी जे अस इ'यां डोगरी च बोलगे इस कारण डोगरी बोलनी चाहिदी रिश्तेदारें दे घर चली जाओ उत्थैं बी डोगरी कन्नै गल्ल करो ते बच्चे गल्ल करदे नेईं डोगरी बिच्च गल्ल करो बच्चे गल्ल नेईं करदे ऐ फ्ही डोगरी बिच्च गल्ल करनी होऐ जां कुसै दा अज्ज कल फोन चले दे फोना बिच्च जो दिखदे फिर उ'ऐ बोलदे ते अस डोगरी बिच्च बोलने ते ओह् साढ़े अ'ल्ल दिखदे निं ऐ कि जे एह् केह् बोला दे सानूं इंदी समझ निं आवै दी फिर ओह् इयां साइड पर जेइयै खड़ोई जंदे डोगरी बोलनी होऐ हस्सन लगी पोंदे एह् दिक्खो कि'यां गल्ल करा दे इनें गी गल्ल करना निं आंदी ऐ बी डोगरी च इनें गी गल्ल करी जा दे इस कारण हिंदी बी बोलनी चाहिदी इंग्लिश च बी बोलनी चाहिदी एह् निं ऐ कि नेईं बोलनी चाहिदी बोलनी चाहिदी कि जो डोगरी ऐ ओह् बी सखानी चाहिदी ओह् निं ना अपनी डोगरी भलानी चाहिदी अपनी डोगरी बी बोलनी चाहिदी बच्चें कन्नै अस हर जगह् भित्ता गी जां उसी दरवाजे गी खिड़कियें गी इंग्लिश च उ'नें गी पुच्छो ते ओह् उ'नें मैंट्टें च दस्सी ओड़दे जे डोगरी च पुच्छो भला भित्त केहड़ा ऐ दरवाजा केहड़ा ऐ ओह् दसदे गै निं ऐ कि भित्त केह् होंदा कि दरवाजा केहड़ा होंदा खिड़की ऐ जियां पुच्छो उ'नें गी खिड़कियां ओह् आखदे केह्ड़ी खिड़की सानूं निं पता खिडकी दा इंग्लिश जां हिंदी च उ'नें गी दस्सो ओह् खिडकियां दरवाजे दस्सी ओड़दे हिंदी च ओह् नेईं दसदे ऐ बी पढ़ने बेल्लै उ'नें गी आक्खो भला ओह्कड़ी अपनी वन टू आह्ली कापी कड्ढा जां निक्के बड्डे आह्ली कापी कड्ड जां ओह्दी ए बी सी आह्ली कापी कड्ढ जां ओह्दी निक्के बड्डे आह्ली ओह् आखदे ओह् केह् होंदी निक्के बड्डेआ जां इंग्लिश च बोलचै अस जां हिंदी च बोलचै ते ओह् कड्ढी ओड़दे हिंदी हिंदी च गल्ल करो जां इंग्लिश च गल्ल करो बच्चे समझी जंदे डोगरी बिच्च गल्ल करो जियां अस आखचै सानूं इक ग्लास पानी पलायां सानूं कौली फड़कायां ओह् आखदे ओह् केह् कौली केह् होंदी थाली केह् होंदी उं'दे कन्नै इंग्लिश च बोलगे अस भला कौली फड़काओ जां थाली फड़काओ जां कड़छी फड़काओ डोगरी बिच्च ते ओह् समझदे निं ऐ बी उं'दे कन्नै इंग्लिश च करो जां हिंदी च गल्ल करो फिर ओह् समझदे कपड़े लाने होन वर्दी लांदे स्कूला आह्ली अस आखने बर्दी आओ लोआचै ओह् हिलदे नेईं ऐ भाई बर्दी बर्दी केह् होंदी जे अस इंग्लिश च बोलचै जां डोगरी हिंदी च बोलचै कि आओ तुसें गी लुआचै युनिफार्म ते ओह् आई जंदे जेह्की सानूं युनिफार्म लानी असें बर्दी आखचै ते बर्दी च उ'नें गी समझ नेईं आंदी ऐ फ्ही जियां बूट ऐ अस आखचै बूट लाओ उ'नेंगी नेईं समझ आंदी हिंदी च इंग्लिश हिंदी च अस उं'दे कन्नै गल्ल करचै ते ओह् समझी जंदे इस कारण डोगरी बी बोलनी चाहिदी डोगरी दा बी पता होना चाहिदा कि डोगरी केह् चीज ऐ अस हिंदी च इंग्लिश च उं'दे कन्नै गल्लां करने होन्ने ते उ'नें गी उ'ऐ समझ ऐ डोगरी रिश्तेदारें दे घर चली जाओ कोई डोगरी बिच्च बलांदा ते ओह् बोलदे निं ऐ बी भला एह् केह् बोला दे ऐ सानूं समझ निं आ दी ऐ फिर ओह् आखदे तुसें हिंदी च गल्ल करने तुसें इंग्लिश च गल्ल करने सानूं ते इंग्लिश ई आंदी निं ऐ हिंदी आंदी निं ऐ बी फिर ओह् आखदे ओह् केह् बोला दी ऐ सानूं समझ निं आ दी ऐ बी इस कारण डोगरी सखानी चाहिदी बच्चें गी हिंदी बी सखानी चाहिदी सब किश सखाना चाहिदा पर जो डोगरी ऐ ओह् डोगरी गै इस्सै कारण सखानी चाहिदी हिंदी इंग्लिश इंग्लिश बी सखाओ हिंदी बी सखाओ पर डोगरी बी सखानी चाहिदी जियां अस डोगरी च कुसै गी आखचै कि चलो उद्धर जन्ने आं रिश्तेदारें दे घर जन्ने आं ते ओह् जंदे उत्थै उ'नेंगी डोगरी च बलांदे ओह् बच्चे नेईं बोलदे ते ओह् फिर आखदे दिक्खेआं कनेह् बच्चें न बोला दे निं ऐ न फिर अस उ'नें गी आखने एह् हिंदी हिंदी च बोलदे इंग्लिश च बोलदे आखदे सानूं हिंदी इंग्लिश आंदी निं ऐ बी तुसें हिंदी इंग्लिश सखाई दी ऐ सानूं ते इ'यै आंदी ऐ डोगरी ते असें इ'यै बोलनी फिर बच्चे बी जेह्ड़े थोह्ड़े समझदार होंदे ओह् गुस्सा करदे कि मम्मा एह् कि'यां बोला दे ऐ असें निं इत्थें रौहना कि असें जाना ऐ कि बोलना ऐ ते फिर ताइयें डोगरी बी सखानी चाहिदी ब्याह्एं च चली जाओ कुसै दे घर धाम खान चली जाओ उत्थैं बी हिंदी च बोलो कोई कुसै कन्नै डोगरी बोलो बच्चें कन्नै बच्चे अज्जकल बोलदे नेईं ऐ बी फिर अस आक्खने कनेह् बच्चे न साढ़े कन्नै बोल्लै दे निं ऐ बी बोलना चाहिदा बच्चें कन्नै डोगरी बोलनी चाहिदी हिंदी बी बोलनी चाहिदी इंग्लिश बी बोलनी चाहिदी पर जो डोगरी ऐ ओह् डोगरी गै डोगरी बिच्च बोलना चाहिदा डोगरी बिच्च असें निं अपनी जेहड़ी अपनी डोगरी ऐ मात्तर भाशा ओह् भलाई ओड़नी इंग्लिश ते हिंदी बोलनी डो जो डोगरी ऐ ओह् डोगरी गै